ہمارے علاقے میں جو ہے نہ مرغی ہوتا ہے نہ تو مرغی جو انڈا دیتا ہے نہ تو مرغی انڈا دیتا ہے فارم بھی یہاں بہت ہی موزود ہے کہ میرے گاؤں میں فارم مرغی بھی رکھتے ہیں اور انڈا بھی رکھتے ہیں مرغی انڈا دیتے ہیں اور اس کی حفاظت انسان کرتے ہیں بہت طرح سے جو ہے ن مرغی جو رکھا جاتا ہے نرگوںوم بہتتے فارم ہے مرغی کا یعنی مرغی کا بھی انڈا کا بھی اسی لیے مرغی بھی رکھا جاتا ہے انڈا بھی رکھا جاتا ہے اس میں سے مطلب جو بھی ہو اس میں سے بچہ بھی نکلتا ہے یعنی کہ بچہ پالنے سے بہت بہت چھوٹا چھوٹا بچہ کو پالتے ہیں نا تو اس میں بہت محنت لگتا ہے اس کا دانہ کھلانے میں اس کو جو ہے نہ پالنے میں اس کا صاف صفائی کرنے میں بہت ہی محنت لگتا ہے اسی لیے جو ہے نا پالنے میں بہت کٹھن ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں اچھا لگتا ہے مرغی اور انڈا اسی لیے اس کو جو ہے نا صاف ستھرا میں رکھنے میں بیماری نہیں آتا ہے اور گندگی میں رکھنے میں بیماری آ جاتا ہے اسی لیے جو ہے نا انڈا جو ہے نا ہمیشہ اچھا رہتا ہے صحت کے لیے بھی اییسے مرغی پالتے ہیں ہم لوگ مطلب گاؤں میں بھی گاؤں گھر میں بھی مرغی پالتے ہیں مرغا پالتے ہیں تو وہ انڈا دیتا ہے اس میں سےو بچہ جو نکلتا ہے تو انڈا دیتا ہے انڈا دینے کے بعد اس کو جو ہے نا بہت بائیس دن تک اس کو جو ہے نا انڈا پہ مرغی بیٹھتا ہے بیٹھنے کے بعد اس کو جب بچہ اکالتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ رہتا ہے اس کو تب اس کو پالتا ہے اس کو جو ہے نا اپنے سے آدمی اپنے سے اس کو دانا ڈالتا ہے پانی دیتا ہے سب اس کو صحت کا خیال رکھتا ہے تب وہ جو ہے اچھے سے چھوٹے چھوٹے ہو کر کے تب بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے مطلب بائیس دن کے بعد وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ہو کر کے بڑے ہوتے ہیں تب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا کھوراک بڑا بڑھتے جاتا ہے اسی لیے جو ہے نا مرغی ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی گھومتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مرغی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اسی لیے جو ہے انڈا جو ہے نا انڈے سے ہی بچہ نکلتا ہے اور بچے سے ہی بڑا ہوتا ہے اسی لیے جیادہ سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے